नमस्कार नमस्कार जी बोलिए जी सर भी बताइए क्या म जी सर बिल्कुल हो सकता है पर आपकी क्वालफकैशन क्या है वैसे तो सर आपके सर कोई पंचायत समिति में जाना वहाँ ये आधार सेंटर होगा उसमें जाना आपके एक तो फिंगर प्रिंटस लगेंगे एक आइ डी प्रूफ लगेगा जैसे कि आपने टवेल्थ पास करी तो टेन्थ टवेल्थ या ऐठथ की मारकशीट लग सकती है जिसमें आपकी एड्रैस दिया हो पर्मानेन्ट एड्रैस वो लगा कर फिंगरप्रिन्ट लगाने से आपका एड्रैस सही हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत की बात नही है वहाँ पर न आपके सी मतलब जो भी आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी न ही हो जाएगी और कोई नाम वाम में कुछ भी होगी न तो जैसे आधा आधार कार्ड में मतलब एड्रैस के अलावा नाम पिता जी का नाम ये सारी हो जाएगी बस एक प्रूफ चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट ऑथराइज़ेशन मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड प्रूफ चाहिए जैसे आपके एड़ आपका एड्रैस सही नही है तो आप ना मरकशीट में ले कर चले जाना जिसमें पर्मानेन्ट एड्रैस सही दिया हुआ हो तो वो वहाँ जाने से चेंज हो जाएगा जी सर बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नही होगी वो आसानी से हो जाएगा